एह्दे च पुच्छेआ गेदा ऐ जेह्ड़ियां तुसेंगी पंज तरीकां चेता न ओह् सुनाओ ते पैह्ली आई एह्दी ऐ पंज अगस्त दूई आई एह्दी ऐ त्रैऽ दिसम्बर त्रीऽ आई एह्दी ऐ पंदरां अगस्त चौथी आई एह्दी ऐ तरेई सितम्बर ते पंजमीं आई एह्दी ऐ छब्बी जनवरी